ओइ लाखि लाखि माबा बरन दे द्राइभिं लाइसेन्स बरन इन्सुरेन्स बरन पलुसन आरो नोंनाथ' हेल्मेट बो गैबावासो देखायलाय

बिदिजोंथ' जायालै रुला रुल खा आरोखिना जायखिया नोङो माबाखौ देखायग्रोदो माहोनोमोनलाय द्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय पलुसन लेखा ओमफ्राय बिदिनो लाइसेन्सा दं किन्तु

ए होनबाथ' बेजोंथ' जायालै आरो हेल्मेट गैयैनिबोथ' सालान दाननांगोन बेखौथ' दानखानांसिगोनानो बेथ' टाउन जायगालै रुरेल जायगाबा आं एसे माबा खालामनो हायोमोन आरबान जायगाना दा सोरबाफोर नुबा आंखौ मा होननांगौ दा बेखौबा हगारदों बेखौबा हगाराखै बेफोरबादि खोथा थायोना एसे बेखौथ' दे नों जायखिजाया लेखाखौ देखायग्रोदो बे माबाया मा मा दङ बेखौ नायग्रोनोसै आं आरो इन्सुरेन्सा दंना गैया भेलिद जाबाय नामा माबा जाबाय नामा एक्सपाइर जाबाय एक्सपाइर जाबावबायसो आरो माबायालाय दिजिटेल नंगौना नङा माबाया लाइसेन्सा द्राइभिं लाइसेन्सा ए होनबाथ' बेनिबो बिनिबो नोंहा फाइन नांसिगोन नैबेखौथ' सालान दानखानांसिगोन हेल्मेट गैयैनिखौथ' जायखिया आं बै र' इन्सुरेन्स फोरनिखौ एसे माबा खालामना हरनो हागोन जायखिया आं किन्तु नैबे हेल्मेट खौ हानाय नंला आं मानोना बयबो नुजोबनायना नै नुखायाखै नोङो मानसिफोरखौ दे जायखिया बेनिल' नों सालान दानदो जा जाबाय जाबाय गाबोननिफ्राय माबा गाबोननिफ्राय नङाब्ला औ जागोन जायखिया बेनि उनाव हेल्मेट नियाथ' एक हाजार लागोन नोङो अनलाइन होयोना नों मायाव होयो दा बे नोंनि खोथासै आरोखि दे दे जाबाय होनबालाय जाबाय एक हाजार इन्सुरेन्स खौ दे लाला इन्सुरेन्स निखौ हेल्मेट निखौल' लानोसै दे